असांजे उत्तर प्रदेश में इलाही कलाऊं कलाऊं आहिनि जीअं लखनऊ जी चिकनकारी आहे हुन में विदेश में बि सभु यूट्यूब ते फ़ेसबुक ते इलाही नेटवर्क आहिनि जेके माण्हू असां ॾेखारे ॾेखारींदा आहियूं ऐं पूरे विदेश में हू प्रचलित थी वेयूं आहिनि और तरह तरह जाम सुझाव माण्हू उतां ॾींदा आहिनि पोइ क तरह तरह जा सुझाव ॾींदा आहिनि माण्हू त उतां सामान मा माण्हू कीअं स सप्लाए थींदी आहे अॼुकल्ह त सभु यूट्यूब ते यूट्यूब ते ॾेखारींदा आहिनि त हितां माण्हू वरी ॿाहिरि बि ॿाहिरि विदेश में मोकिलींदा आहिनि जीअं त उते ॾाढो प्रचलित थी वेंदो आहे हितां जो हितां जो जीअं लखनऊ जी चिकनकारी आहे ऐं मेरठ जा आहिनि सामान बनारस जी साड़ियूं आहिनि सभु नेटवर्क ते ॾेखारींदा आहिनि यूट्यूब ते ॾेखारींदा आहिनि त उहो वधीक वधीक प्रचलित थी वेंदी आहिनि त इनकरे विदेशनि मां बि म विदेशन में बि माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि और तरह तरह जा अॼु खां माण्हुनि खे मां माण्हू हितां मोकिलींदा आहिनि ऐं हुन जो प्रचार थी वेंदो आहे